जोंनि गामियाव खर' साबोला सिकित्सा खालामनायनि मुंदांखा न'नि मुलिफोरा जाबाय फारियै जेरै खर' सायोब्ला दाउ रोसि लोंनाय आरो आमाइ मन्दुला अमा खि रोदा गान्दाय फिथोबाव खाना आरो खर' सानायाव थाव गोथांजों सामब्राम गुफुरजों अराव फुदुंनानै खाफालाव एबा नाथाख्रिआव फुननानै खर' सानायखौ खारहोनो थाखाय बाहायनाय जायोमोन लोगोसे गोदो गोदाय गामिफोराव खर' सानायाव बाहायनाय मुलिफोरखौ जों हाग्रानिफ्रायनो बाहायनाय जायोमोन जेरै बिफां लाइफांनिफ्राय एबा दंफां रोदाफोरनिफ्राय बाहायनाय एबा बानायनाय जायोमोन बेफोर मुलिफोरखौ गामिफोराव गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोदोंमोन जेरै खर' सानायाव फाहामनो थाखाय जोङो माखासे न'आवनो एबा हाग्रानिफ्राय दंफां लाइफां एबा बेन्दों बेनलानिफ्राय बाहायनानै दिहुननाय जायोमोन जायफोर लोमजानायफोराव जोङो लोमजानायखौ खारहोनो थाखाय खिफि बेन्दों बिलाइफोरखौबो जोङो एबा थुलुंसि बिलाइफोरखौ दै गुदुङाव लागायनानै एबा लगायनानै थुखैनाय जायोमोन उन्दै गथ'फोरखौ बेफोरबायदि थुखैनायनि जाहोननिफ्राय जों लोमजानायनिफ्राय बारग'होनो हायो लोगोसे खर' सानायाव फाहामनो थाखाय हाइजेंजों लाल साहा फुदुंनानै लोंहोनाय जायोमोन जायनि जाहोनाव खर'खौ गुसु आरो खर' सानायनिफ्राय फाहामनो थाखाय बाहायनाय जायोमोन एबा लोंनाय जायोमोन बेफोरबायदि माखासे गामि ओनसोलाव मुलि बेफोरबायदि मुलि बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो एबा बाहायनाय जायो